हमारे घर में बाल बच्चा को जिसको कब्जियत हो जाती है या सियान को काला नून ज़माइन यही सब खिलाया जाता है उसके बाद आर एस का घो घोल होता है उसके बाद काला नून होता है उसके बाद फिर अथी

और गरम पानी बनाकर देता है उसमें ज़माइन डालकर देता है जो सियान हो बच्चा हो किसी को कब्जियत होती है तो यही सब होता है यही सब बना करके लोग देता है तो दूसरे दूसरे को भी बता देते हैं जोकि हाँ आपलोग भी पीजिए तो आप लोग को भी ठीक हो जाएगा इसलिए इसलिए जिसको कब्जियत होती है वह पूछने आता है कि क्या खाया नहीं खाया बताओ कैसे होगा नहीं होगा कैसे ठीक होगा तो मैं सबको बतला देती हूँ जोकि काला नून अथी घोर करके पीजिए नमक और अथी नीम्बू घोल करके पीजिए यही सब पीजिए यही सब आपको ठीक रहेगा धिया पुता को कहते हैं जो आर एस का घोल होता है सो ले करके घोल करके पिओ इसबगोल की भुस्सी पीजिए इससे नहीं हो तो छग्गा चिरैँता पीजिए यही सब अपना बना बनाकर पीता है नीम का पत्ता औंट करके वह तीते जोँक हो जाता है कब्जियत पर तो उसके लिए नीम का पत्ता घोल करके उसको पिलाया जाता है यही सब अपन सब करते हैं यही से ठीक रहता है लेकिन जो बच्चा है सियान है सबके लिए यह दवा है पहले लोग ज़माइन पीस करके पीता था लेकिन अब तो ज़माइन वैसे भी लोग मल करके खा जाता है लेकिन उसमें काला नून डाला हुआ जाता है नीम का पत्ता को औँट करके पानी भी पीता है उससे भी गैस कम होता है गाँछी चिरैँता पीता है उससे खून ठीक होता है जोकि इसलिए इसको उपयोग किया जाता है यही सब करते हैं